हम दर्जी बजै छी अहाँके कोन प्रकारके जे छै कि कुर्ता सिलाबैके हइ शादीके लेल की घरे घरे यूज करैके लेल तऽ हमरासब यहाँ जइसे कि यदि बढ़िआँ सिलाइ चाही तऽ अहाँके कुर्ताके सिलाइ पड़तै अहाँके पाँच सओ रुपैआ आओर नहि तऽ ओहिसँ कमजोर चाही तऽ साढ़े चारि सओ रुपैआ चारि सओ रुपैआमे जेहन कारीगर अइ ओहन सिलाइके दाम अइ अहाँ बाजू की केहन चाही ओसब बहुत चीजसब हम सब सिए छी जइसे कुर्ता भेल लड़काके शर्ट पैन्ट भऽ गेल बच्चाके हो गेल सिआनके हो गेल ई सबके भी सिए छिए ओकर सबके कम कम रुपैआ हइ काहेकि ओहि सबके नया कारीगरके हाथ फ्रेश हो गेल हइ ओ सब काम कऽ लै छै कुर्ता वर्ताके लेल जइसे बढ़िआँ कारीगर चाही ओकर तऽ बढ़िआँ ज्यादे दाम लगै छै हँ सिआइ छै

हँ कारीगर ढङ्गर हइ दू चारि सालसँ काम करै छै अपना शॉपपर आइ तक एखन तकलए कोनो ओकर कमीके नहि देखैके लेल कोनो कस्टमरके मिललै अइ

ओहिमे कुछ कमी बेसी हो जेतै अहाँके यदि बढ़िआँ सिलाइ चाही तब ने ओ तऽ फेर पाइसाके हिसाबसँ अहाँके सिलाइ हेतै अहाँ दोसरो जगह पता करि सकै छी अहाँके दोसर जगहसँ बढ़िआँ रेटमे हमरासब यहाँ सिलाइ मिलतै आओर मजबूती भी रहतै सबसँ बड़ा बात हइ मजबूतीके शर्ट पैन्टके सिलाइ अब पड़तै अपनेके सिलाइ पड़तै आठ सओ रुपैआ ओकरामे अपने फैन्सी बटम लगाइम तऽ ओकर लगाके कॉस्ट अलगसँ पड़तै हँ ओहिमे अगर डिजाइनगर चाही तऽ जाहि हिसाबसँ डिजाइन हेतै ओहि हिसाबसँ रुपैआ बढ़ि जेतै अहाँके अलगसँ रुपैआ देबैके हेतै अहाँके शर्टके चारि सओ पड़ि जेतै ओहिमे तीन सओ रुपैआ पैन्टके पड़ि जेतै सात सओ रुपैआ हो गेल अहाँके जइसे कि बटम यदि लोकल लगैम अहाँके जइसे कि एहि बीचमे साते सओमे लगाकऽ दऽ देब यदि अहाँके फैन्सी बटम चाही ओकरा लेल अहाँके सओ रुपैआ अलगसँ देबैके हेतै फैन्सी बटम लगतै नया मॉडल हइ नया जोब हइ हँ तऽ ओहि हिसाबसँ काम होइ छै आओर जइसे बूढ बुढ़ानके लेल चाही तऽ एहिमेसँ हमसब लगा दै छिए बटममे ही काम चलि जाइ छै आओर जर जवानवलामे तऽ दिक्कत हो जाइ छै